से मार्स जिगुजौ डाइनजिबा जिसे एफ्रिल जिगुजौ गुजि नैजिबा जुन नै रोजा जिडाइन नैजिस्नि आगष्त नैरोजा नैजिथाम थामजि दिस्मिबर नैरोजा नैजिथाम